पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े साढ़े दादे परदादे हे ओह् आपूं कम्म करदे हे खेत्तरें च जाइयै केहियां लेइयै दराट लेइयै जंदे हे सफाइयां करदे हे कन्नै ओह् खेत्तरें च मतलब कि हल्ल जुगड़दे हे शाम्मीं कोई दो बज़े चली जंदा हा कोई चार बज़े चली जंदा हा सवेरै ते उ'नें आपूं कम्म करना ओह् ते साह्ड़ होंदे जेह्के उंदे पिच्छें ओह् लाइयै हल्ल लाइयै ओह् चलांदे हे पूरे मतलब खेत्तर बाह्ना उनें ते घरा दा गै उट्ठियै रातीं सवेरै जंदे हे उनेंही बाड्ढी कनक बगैरा कट्टनी मुंजी बड्डनी बगैरा फंडनी मतलब बड़े कम्म होंदे हे ना पैह्लैं कोई ट्रैक्टर होंदे हे बगैरा कुछ निही होंदा बगैरा हून अज्जकल ट्रैक्टर आई गे नमें करपेनां आई गेइयां हल्लां आई गेइयां मशीन कनक बड्डने आह्ली मशीन आई गेई काफी सारे ओह् लोग जेल्लै मुंजी फंडनी होऐ ते बाह्रा दे बंदे सद्धी लैंदे ध्याड़ी पर लाई लैंदे उ'नेंगी पंज सौ खबरै छे सौ ध्याड़ी पता नी किन्नी ध्याड़ी ऐ उ'नें लाई लैंदे अज्जकल लोग आपूं नी किश करदे हैन होर सारा कम्म अज्जकल मशी मशीनें कोला करवांदे जां बाह्रा दे बंदे लाई लैंदे आपूं कुछ नी करदे ते होर पैह्लैं पैह्लैं जेह्ड़े लोग हे ओह् आपूं करदे हे शैल हैल नेईं हे पांदे कनकै च यूरिया बगैरा ओह् मतलब कि डंगरें दा जेह्ड़े गोबर उ'ऐ पांदे हे ओह्दे कन्नै सानू शैल बंदे जेह्ड़े पराने लोग हे उं'दी उमर बा क्या क्या होंदी ही कोई सौ साल दा हा कोई दो सौ साल दा हा अज्जकल लोग मतलब कि यूरिया खा दे बगैरा जो हैल बगैरा जो बी खा दे उदें कन्नै लोकें दी इ'न्नी जादा उमर बी नी कोई अटैक कन्नै मरा दा कोई कैसी बमारी बनी गेई कोई कैंसर बनी गेआ किन्ने सारे ओह् होई जंदे पैह्लैं पैह्लैं हास्पिटलें कोई जंदा गै नेईं हा क्योंकि हैल गै दूआ खंदे हे देसी हैल कन्नै रुट्टी मतलब कि कनक होंदी ही चौल होंदे हे अज्जकल यूरिया ने लोग यूरिया किन्ने सारे ओह् आई गेदे हैल आई गेदे उंदे कन्नै लोग जिन्ने मतलब सुख ऐ सानू ते इ'न्ना गै ओह् दुक्ख बी झल्लने पवा दे एह् कारण पैह्लैं पैह्लैं लोग जेह्ड़े हे ओह् खेत्तरें च कम्म करदे हे मजबूत हे अज्ज बी कुछ लोग हैन जेह्ड़े बाबे पराने बुड्डे न मजबूत न अज्जकल मुड़े च इ'न्ना जोर गै नी पैह्लैं पैह्लैं किन्ना भार चुकदे हे मुड़े अज्जकल थोह्ड़ा हारा भार चुकदे ते मैंटें च इयां साह् कन्नै साह् चढ़ी जंदी उनेंई ते पैह्लें पैह्लें लोग मतलब कि तंदरुस्त हे उं'दा स्हेई खाना हा दुद्ध बगैरा पींदे हे डंगरें दा अज्जकल लोग पीदें गै नी दुद्ध अमूल दुद्ध पींदे न डंगर रखदे नी अज्जकल लोग ज्यादा ओह् बनी गेदे एसीयें हेठ सवा दे कोई पक्खें हेठ सवा दे पैह्लें पैह्लें ए सी होंदे गै नेईं जे लोग इ'यां गै बेचारे गर्मी च गै सौंदे हे ते होंदे बी मजबूत हे अज्जकल सौंदे बी एसीयै हेठ ते ऐ बी इ'यां गै ते अटैक होआ दा कुसै गी कोई बमार कोई कैंसर होई गेआ मतलब कि किन्ने सुख इन्ने गै दुख पैह्लें पैह्लें लोग जेह्ड़े हे ओह् ओह् कनक आपूं बड्डनी आपूं करतानी लोग सवेरे उट्ठियै जाना उं'दे ञ्यानें बी जाना अज्जकल दे ञ्याने खेत्तरें च जंदे गै नी ना